आप प्लंबर वाले काम करते है ना क्योंकि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और मैं रोहित नगर में रहती हूँ ठीक है में मैंने अभी क्या सेकंड हैंड मकान लिया था मेरे बाथरूम वाथरूम में ना मेरे घर के बाथरूम्स में लीकेज हो रहा है फ्लश टैंक में लीकेज है सीट थोड़ी सी टूटी हुई है ठीक है तो एक दो नल टूटे हुए हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो कि मुझे करवाने थे हाँ हाँ मतलब दो तीन तो बाथरूम ही है दो तीन बाथरूमों में एक जगह शावर में लीकेज हो रहा है एक जगह सीट टूटी हुई है एक जगह फ्लश टैंक नहीं हो रहा है तो ये सब देखना था और आप मतलब आप आएंगे देखे जाएंगे कि क्या क्या चीज़ चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम को सामान ले के आना है और आप अपना चार्ज बता दीजिए कितना लेते हैं आप एक बार आने का नहीं तो हम आपको बता देंगे ना क्या क्या मतलब आप हमें बताओगे कि क्या क्या सामान लगेगा तो हम मंगवा देंगे आपको ठीक है है ना नहीं नहीं डेली बेसिस के हिसाब से क्योंकि इतना काम है ही नहीं मेरा तो थोड़ा थोड़ा सा ही है काम डेली का बता दीजिए आप कितना लेंगे तो उसके हिसाब से कर दूँगी

हाँ ठीक है आप देख लेना और देख कर फिर मुझे बता देना क्योंकि क्या है ना मेरे परिचित की शॉप है तो मैं वहीं से मंगा लूँगी सामान मुझे सामान मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना कितना लेते हो ऐसे मतलब काम देखोगे उसके बाद बताओगे कि पार्टी का कितना लेते हो ठीक है तो आप आ जाना है ना मैं आपको अपना एड्रेस भेज देती हूँ आपका यही नंबर है ना व्हाट्सएप पर भी ठीक है ठीक है ठीक है मैं एड्रेस भेज देती हूँ तो आप आ कर देख लेना ओके थैंक यू